हमारे जोधपुर जिलों में मुख्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर है हमारा एम्स जो बहुत ही अच्छे लेवल पर है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इंडिया लेवल पर हॉस्पिटल है वो जिसमें कोविड के बहुत के समय में भी बहुत ज़्यादा काम किया हमारे लिए और जैसे बहुत अच्छी अच्छी बड़े से बड़े डॉक्टर हैं मेरी मम्मी का भी इलाज वहीं से हुआ था कैंसर का तो बहुत अच्छी सुविधाएं है वहाँ पर हर चीज की और बहुत जो डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छा है हमारे जोधपुर के लिए के हमारे यहाँ पर एम्स जैसा हॉस्पिटल है जिसमें जो दवाई हैं वो भी कम रीजनेबल रेट पर मिल जाती है उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर चिरंजीवी योजना है वो वहाँ चलती है तो उसमें ये है के कोई भी चार्जेज नहीं लगते हैं बड़ी से बड़ी जो जैसे भी ये होती है टेस्ट वगैरह भी फ्री में हो जाते हैं बहुत अच्छा है सब कुछ परफेक्ट है बहुत अच्छा स्टाफ है सब केयरिंग है बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं सब वहाँ पर मेरे पैर का ऑपरेशन भी वहाँ हो रखा है तो मेरे को पता है कि वो बहुत अच्छा है सब चीज के लिए